मां ताजेदर में हींअर गाॾी बुक कराई हुई मूंखे किथे परते वञिणो हुओ त मां हिन एजंसीअ मां कार घुराई हुई त मूंखे हिन कार जी सुविधा सुठी लॻी हिनजे ड्राइवर जी फैसिलिटी बि मूंखे सुठी ॾिनी त मूंखे इहो पुछिणो आहे त सेम डिस्टेंस लाइ मूंखे अॻिते बि जेॾी महिल कार जी यूज़ पिए थो केॾी महिल मूंखे ज़रूरु पिए थी त मां हिन कार जी एजंसी खां ई पुछणु थो चाहियां त मांखे वरी नएं तरीक़े सां मूंखे नओं केॾी महिल मूंखे कार मिलंदी मूंखे अगली ट्रिप लाइ ज़रूरु ज़रूरु हीअं ई एजंसीअ मां मूंखे कार खपे त मूंखे इहो ॿुधायो त मां कार कीअं तव्हांजी मां बुक कराए थो सघां